पूर्णियामे बहुत तरहके बदलाव एलै हऽ जइसेकि पूर्णियामे डिग्री कॉलेज ना रहै यहाँपर डिग्री कॉलेज बनलै हऽ पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया ही डिग्री कॉलेजमे बदल गेलै हऽ आओर पूर्णियामे जइसेकि अस्पतालमे यहाँपर मेडिकल एक कॉलेज नहि रहै यहाँ मेडिकल कॉलेजके स्थापना होलै हऽ बहुत सारा पूर्णियाके अस्पतालमे बदलाव एलै हऽ सदर अस्पतालमे साफ सुथराके माइनेमे हर चीजके माइनेमे डॉक्टर एनीटाइम देखभाल अच्छा तरहसँ करि रहलै हऽ आओर जगह कोने जगह जगह जितना रोड उड बहुत जितना खराब रहै ओकरा रिपेयरिंग अच्छा तरहसँ हो रहलै हऽ शिक्षाके क्षेत्रमे इसकुल सबमे भी अच्छा तरहसँ धियान दऽ रहलै हऽ गाँव सबके इसकुलमे खाना चेक हो रहलै हऽ अच्छा तरहसँ आओर टाइम टाइमपर छुट्टी होना पहिले टाइमसँ पहले ही छुट्टी हो जात रहऽ आजकल टाइमपर छुट्टी होअऽ हइ अच्छा तरहसँ खाना चेक होइ छै बच्चा सबके अच्छा तरहसँ देखभाल भी हो रहलै हऽ